आं जेब्ला उन्दै सम उन्दै समाव जोंहा बिमा बिफाया बो जेबो धोरोम तोरोम गैयामोन आरो दा बिमा बिफानावथ' जेबो जायासै दा जोङो फिसाफोरनाव आंनि नखराव जेन'बा मोनसे बेमार आजार जानायनि थाखाय फुजा आरि सिबिथाय बा जोंहा रुफामनि बाथौ बेवहाय जोङो थांनानै मोजां जादों बेमारा दा बेनि थाखाय आङो थांनाय समाव बोसोर खौ थांनाय आगोल समावथ' जोंहा जेबो बुजिया जेबो मिथिया बिमा बिफा दा जों बेहाय थांनानै मानि जे फुजानि बा धोरोमनि थाखाय मा दं मा गैया जों बिखौ मिन्थिबाय मिन्थिनायाव जोङो मिन्थियोबा एसे मिन्थिबाय थेवबो जोङो फालिनाय जोङो आङो दा फालियो पुरनिमा अमाब्सया बिसथिबार आरो रबिबार जाया लोङा बा मिरामिस जानाय दा आरो फुङाव हाथ्राबाबो मोनाबिलि बाथि सावनाय आरो एखनबा जोङो बोसोराव खनथाम गाहाम जोङो जय्ग' होनाय बेफोरखौ लायो जोङो खालामबायो आरो माबाफोर उसुबिदा जाथारदोंबा जोङो बिदिनो न'नि बाथौ प्रसाद बायदिसिना बायनानै फुजा होयो दा बेफोर फुजाजोंनो जोङो बिमा बिफा जोंखौ सोरजिहरग्रा बिमा बिफा बिफोरखौ जोङो गाबज्रिनानै जों देहाखौबो मोजां लाखियो बा नखरफोरखौ मोजां लाखियो दा बेहायनो जों आरज बिनाय जायो आरो जों जैनि आंनियाथ' आंनि बे जेब्ला बिबार प्रसादजोंनो मालायनि धोरमोया जाबाय सोरनाबा दावसा फारौ सोरनाबा बायदिसिना धोरोम आरो खृस्टानफोरना खृस्टानफ्रा आलदा हिन्दु ना हिन्दु आलदा हिन्दुनाबो जोंनाव बिराथ फाराग दं सोरबा दावसा फारौ हाथारनाय सोरबा दावसा फारौ हाथारै बेफोरबायदि धोरोम बुहुमावनो जेरावबो दंखायो बे धोरोमा बयनिबो जाथि माहारिनाव बियो मोनफा मोनफा धोरोम खौ मानिनाय जायो आरो आरो मानिनानै लायो जायफोरा नखराव जेबो फुजा फादार गैया बिसोरबो थांनानै दं नाथाय मालाय धोरोम लानायखौ जेबो बुंलायनो नाङा जेखि धोरोमानो जा गावबा गाव संसार खांनायनि बा फिसा फिसौ आरो न'नि गासैखौबो मोजाङाव लाखिनो थाखाय धोरोम लानाय आं बिखौनो बुजियो बिखौनो सानो आं आंहा आंबो मोनसे धोरोम दं दा बेयो रुफामनि मनि बाथौ धोरोम दा आङो बिखौनो फालिबाय थायो थैजासे फालिलांबाय थागोन आरो देनां इउन जोलै बा आंनि गथ'फ्राबो देनां बेखौनो फालिगोन आङो फोरोंगासिनो दं दा एफा एनै मा रोखोम फुजा होनांगौ मा रोखोम मा नांगौ ओमफ्राय मा बारायाव मिरामिस जानांगौ जोंहा रबिबार बिसथिबार मिरामिस आरो एकाद'सि अमाबस्या पुरनिमा बेफोरावबो जोंहा मा होनो मिरामिस जानाय जायो आरो दा बेनो दस्राफोरनिखौ आं बुंनो थाङा माने दस्राफोरनाथ' नै फुजा होखांबाय आमिस फुजा होखांबानो जोबो आमिस जायो दा आंना बेफोरबादि जाया आरोखि आरो हामथारा होननानै जोंहा बिमा गुरु थैनानैसो थांबाय रुफामनिया बुंलांदों दा बिनि फिसाइ दङ बिफा गुरु होनो जों दा बियो नायनानै हरो आरो मोजां गाज्रि मा रोखोम दं मा रोखोम गैया नखराव बिदिनो एसे गावनि हानायथिं मेलेमजों गावनो नायनानै बिदिनो बुंहरदों जे फुजा फाथाल मा रोखोम होनांगौ देवल लोखि फुजा आरो दुर्गा फुजा बायदिसिना फुजायाव मा रोखोम होनांगौ बेफोरखौ जोङो दा बिफा गुरुआनो थिनहरो आरो खिन्थाहरनानै होखायो दा बेफोरखौनो जोङो मानिनानै लायो आरो जों न'आव बिखौनो फुजा होफैयो आरो दा बिजोंबो जोंहा मोजां मोननाय फैयो आरो गोसोयाव सान्थि मोननाय दङ फैयो आरखि दा बेफोरनो गावनि गाव धोरोमखौ फालिनाया जोबोर गाहाम होन्नानै आं सानो आरोखि